हिकु हज़ार हिकु ॾह हज़ार हिकु सौ हिकु लख अठावीह हज़ार चारि लख पंजहतरि हज़ार पंज सौ हिकु नव लख पंजहतरि हज़ार ॿ सौ वीह